असांजे खेत्र में यानी गांधी धाम आदिपुर में जे पंहिंजी सांस्कृति जे हिसाब सां ॾिठो वञे त अमरचंद सिंघवी जेका स्कूल आहे उहा तमामु सुठी आहे जो उन में पंहिंजे न हिंदू संस्कृति न में जेके बि सुठा गुण आहिनि उन जे बारे में ॿारनि खे ॼाण ॾिनी वेंदी आहे इन खां पोइ स्पोट्स ऐं पढ़ाई ते बि या स्कूल जो नालो तमामु सुठो आहे बाक़ी इंग्लिश मीडियम में सीबीएसई बोर्ड में ॾिसूं त डीपीएस स्कूल आहे सन जेवियर स्कूल ऐं माउंट कार्मेल इए टे स्कूल सुठियूं आहिनि पर इहे छाकाणि त इंग्लिश मीडियम जो आहिनि ऐं उन्हनि जी पढ़ाई बि सुठी आहे कंपेयर टू गवरमेंट स्कूल इन करे इहे स्कूलूं सुठियूं आहिनि गुजराती मीडियम में ॾिठो वञे त गुजराती मीडियम में ॾिठो वञे त सरदार पटेल हाई स्कूल सुठे में सुठी आहे पर सभिनि खां सुठी जेका अमरचंद सिंह जेको कम करे रही आहे जो पंहिंजे ॿारनि खे संस्कार सुठा संस्कार सेखारे थी ऐं उन सां गॾु पढ़ाई बि सुठे नमूने करे थी त उहा स्कूल तमामु इन खेत्र में सुठी मनी वई आहे ॿियो नंबर आहे डीपीएस आहे छाजे करे डीपीएस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में बि काफ़ी ध्यान ॾीजे ॿारनि जो सुठो विकास कंदी आहे तंहिंखां पोइ ट्रैकिंग वग़ैरह न टूर ते बि ॿारनि खे वठी वेंदा आहिनि त उन में ॿारनि जो फिज़िकल फिटनेस जो बि विकास सुठो थो थिए त इन करे उहा इस्कूल हिन एरिया में तमामु सुठी मनी वेंदी आहे इन खां पोइ जेको आहे सेन जेवियर्स ऐं माउंट कार्मेल ॿई इक्वल फूटिंग ते आहिनि ॿई जेके आहिनि से न क्रिस्चन स्कूल आहिनि पर ॿारनि जे एजुकेशन लाइ इन स्कूल में तमामु सुठी पढ़ाई न थी वञे थी मुंहिंजा ॿई ॿार सेन जेवियर स्कूल में पढ़ियलु आहिनि त पर तंहिं हूंदे बि मूंखे अमरचंद सिंह जी न सभिनि खां बैस्ट लॻंदी आहे